हैलो हैलो हेलो ड्राइवर तुसें गी मेरी बाज आवै दी

मिगी सनोचा दा नी ऐ कि तुसेंगी मेरी बाज आवै दी ते ओह् में यरो कुतै जाना पेआ ते बड़ा जरूरी कम्म ऐ ते में आटो चाहिदा हा तुस फ्री हो में ना बड़ा जरूरी आटो चाहिदा हा ते तुस मिकी आटो भेजेओ ते में ना जल्दी पुज्जना ते में बड़े गै दूर जाना ऐ ते थोह्ड़ा जल्दी होई सकै जिन्ना जल्दी होई सकै उन्ना गै जल्दी में ना आटो चाहिदा ऐ ते तुस किन्नी चिरें पुज्जी जाह्गे में ना त्यार होइयै बैठनियां इत्थै मिगी तुस सनाई ओड़ो तुस किन्ने चिरें पुजगे इत्थै ऐ दस मिनट लगदे पंदरां मिनट लगदे थोह्ड़ा जल्दी गै जाना ऐ बड़ा जरूरी गै कम्म पेई गेदा ऐ उत्थै ते में बी जल्दी गै आटो चाहिदा ते मिकी तुस इत्थै बाह्रा गै मिगी बठाई लैओ ते में तां तक त्यार त्यार होई जन्नियां मिकी सनाओ तुस किन्ना टाईम लगना इत्थै पुज्जने तोड़ी थोह्ड़ी जल्दी गै आओ तां ऐ आं ओह् मिकी थोहाड़ी गल्ल नीं समझ आवा दी ऐ तुस थोह्ड़ी जल्दी गै आवो मिकी सनाओ कि तुस किन्ने चिरें च पुज्जी जाह्गे इक घैंटे च पुज्जी जाह्गे दो घैंटे च पुज्जी जाह्गे इ'न्ना ते थोह्ड़ा पता ते होना चाहिदा नेईं केह् तुस तुस सनाओ केह् करना फ्ही में थोह्ड़ी उन्नी गै जल्दी त्यार होनी आं में बच्चे बी स्कूल भेजे दे ते अभी आनी आई आं ते थोह्ड़ा जल्दी गै थोह्ड़ा जल्दी गै ओह् करो ते ते मिगी सनाओ तुस किन्ना चिरें पुज्जी आगे आटो में उ'न्नी गै जल्दी त्यार होई जन्नियां ते उतनी जल्दी त्यार हो जाऊंगी तुस बी जल्दी आओ में उ'न्नी जल्दी त्यार होई जानियां जल्दी गै आओ ते में त्यार होनियां तां तक ते तुस में जल्दी गै जाना ऐ बड्डा गै जरूरी ऐ बड्डी दूर ग्रां पंचैरी जाना ऐ उत्थै जाने गी बी बड़ा टैम लगदा ऐ ते उत्थै सुनेदा कि रोड बी बड़ा खराब ऐ खराब ऐ ते थोह्ड़ा टैम गै लग्गना ऐ तुस सुनाओ तुस किन्नी गै जल्दी पुज्जी जाह्गे हैं किन्ना टाईम लग्गना तुस फ्री हो बी जां नेई हो जां होर आटो करी लैन्नी आं में तुस सुनाओ थोह्ड़ी जल्दी गै आटो चाहिदा ते सनाओ बी तुस केह् करना में ते इसलै थोह्ड़ी बड़ी बड़ी जैदा जरूरत ऐ ते थोह्ड़ी होई ऐ ते ड्राइवर थोह्ड़ी बी ते आटो दी बी चाहिदा तैलूं गै पुजना असें चाहिदा ते में में घर बी कोई नीं ऐ बच्चे बी स्कूल दा आह्नने न तुस सुनाओ फिर किन्ना टाईम लग्गना तुसें फिर तुस जल्दी गै आए ओ में ना अपने घरै दे बाह्र गै तुसें मिलना ऐ तुस थोह्ड़े जि'न्नी जल्दी होई सकै ना उन्नी जल्दी तुस पुज्जी आओ तुसें ठीक ऐ ना में त्यार होआ नी तुसें गी मिलनी आं अपने बाह्र ठीक ऐ ते जि'न्नी जल्दी होई सकै उ'न्नी जल्दी गै आना ऐ में थोह्ड़े त्यार होई लैन्नी आं जल्दी गै आएओ जल्दी अच्छा ड्राइवर तुसें पता ऐ कि नंद पंचैरी जाने गी कि'न्ना टाइम लगदा में सुनेआ दा कि उत्थै रोड बी बड्डा खराब ऐ ते इ'न्ना बड्डा रस्ता बी पता नी ऐ जे रोड बी बड्डा गंदा ऐ ते साफ नी ऐ रोड गंदा ऐ रोड सुने दा कि थोह्ड़ा गंदा ऐ रोड ते सनाओ मिगी तुस कि'यां कि'यां पुज्जना ऐ असें उत्थै बिच्च बड्डा असें सुनेदा बर्खा होई दी पस्सियां पेदियां उत्थै ते असें कि'यां कि'यां पुज्जना असें सनाओ मतलब तुसें गी पता पता होना तुस लेंदे रौह्ने एटो ते बगैरा ड्राइवर जंदे रौह्दे तांह् तुआंह् ते उनेंगी पता होंदा में पैहली बार जान लगी ते मिकी इ'दा नेइयो पता होंदा कि किन्ना टाईम लग्गना ते तुसेंगी पता होना तुस सुनाओ मिकी ते फिर पुज्जी गै जाना ऐ बड़ा जरूरी कम्म पेआ में उत्थै रिश्तेदारें दी किश प्राबल्म होई दी ते उत्थै जाना गे पेआ जाना बी जरूरी केह् करना हा फिरी जरूरी जाना गै पौंदा गेआ हा ते फिरी तां गै में आखेआ में जल्दी गै आटो चाहिदा ऐ ते बच्चे बी स्कूल भेजे दे आई जाने ओह् बी बापस आह्नने न स्कूल दा तां गै बड़ा गै जल्दी चाहिदा हा ते ड्राइवर तुसेंगी पता होना किन्ना टाईम लग्गना असें उत्थै औने जाने गी किन्ना टाईम लगदा होग उत्थै ते होर ठीक ऐ फिरी चली गै पौगे ते अस पुज्जी गै जाह्गे बापस बी औना ऐ ते ठीक ऐ फिर